मानसिनि जिउआव गेलेनाया थांनानै थानायाव गोबां बिबांनि गोहोम खोख्लैयो जेरै जाय सुबुङा गेलेनाय बादायलायनायाव गोख्रों जायो बेफोरो बेसोरो मेन्तेलि आरो पेजिकेलि गोख्रों जायो बिसोरनि साननो हानाय आरो मावनो दांनो हानाय गोहोफ्रा दस्रा एबा गुबुन सुबुंफोरनिफ्राय गोबांसिन जायो जोंनि गेलेनायनि गेजेरजों मानसिफोरा गाव गावनि सिनायथिफोरखौ गोजौआव गोजौ थाखोआव लांनो हायो आरो गावनि ओनसोलाव मोनसे नाम एबा मुं गायसननो हायो जेरै दुर्गा बर' आरो हलिचरन नारजारिआ गावसिनि सिनायथिखौ गेलेनायनि गेजेरजोंनो लाबोनो हादों आरो दा बेसोरो नेसनेल लेभेल नि प्लेयार एबा गेलेग्रा जानानै दङ जायनि थाखाय ओनसोला बिसोरनि सायाव गोग्गानाय आरो जौगानाय मोनखांनो हायो बेफोरनि अनगायैबो गेलेनाया जोंनि सामफ्रामबोनि जिउआव गोबां हेफाजाब खालामो जेरै माखासे बेराम आजारनिफ्राय देहाखौ गोख्रों लाखियो आरो माखासे बेराम आजारफोरा जानो हाया देहाया गोख्रों जायो